शिक्षणाचो अधिकार सगळ्यांक आसता गरीब किंवा गिरेस्त ताका लागून सगळ्यां मेरेन शिक्षण पावपाचो यत्न आयज जाता पूण तरी थोडो लोक शिक्षण घेव शिक्षण आपलें पुराय करपाक शकना हाका लागून बरीचशीं कारणां आसता पूण अशें जावप ही अत्यंत दुखाची गजाल जावन आसा बारीक बारीक जाती वा जमातींतले लोक फुडें सरपाक पावना ताका लागून सरकारान

पूण हातून चडशे लोक वांटेकार जावपाक पावना किद्याक आरक्षण थ कमी पडटा आनी लोक शिक्षणाच्या शिक्षण आपलें पु पुराय करपा खातीर खूब तांकां संघर्श करचे पडटा ताका लागून आरक्षीत केल्ले वांटे सारके आसपाक जाय सगळ्यांग सारकेंच आरक्षण मेळपाक जाय चड चड आरक्षणूय आस आसपाक उपकरना पूण गरज आसा तितलें आरक्षण दवरचें अशें म्हाका दिसता